ہلو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کفن دفن فلم دیکھنے کا پلان بنایا تھا لیکن اس کی ٹکٹیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ کم سے کم ٹکٹیں کم پیسوں میں ٹکٹیں میں کہاں سے لے سکتا ہوں کرپیا آپ مجھے بتائیں